हांव फर्स्ट टायम स्पोर्ट्स पोवपाक गेल्लो तो फुटबॉल मॅच ती एक आमचो घरा लागीं एक फुटबॉल स्टेडियम आसा व्हडलो स्टेडियम आनी हांगा तेन्ना आय एस एल चलता न्ही सो तितून आमची एफ सी गोवा एक टीम खेळटा सो ती पोवपाक हांव गेल्लो पूण मागीर ती मॅच जिकली आमी आनी तेका लागून तें खूब म्हाका याद आसा की आमी ते जिकले आनी आमी सोगळे फ्रेंड गेल्ले आनी आमी बोवाळ मारताले आमगे टिमीक सपोर्ट करताले आनी आमचे बरोबर जे कोण आमकां खोबोर नाशिल्ले आमच्या सायडीन बशिल्ले ते सुद्दां आमचे बरोबर खेळटाले हांसताले आमी तेंचे वांगडा उलयताले सो तो सामको आमी आमी सामके खूश आशिल्ले आमची टिम गोलूय मारताली आनी ते दिसा चार गोल मारले आमच्या टिमीन तेका लागून आमी सामकी मजा आयली आमगे सगळे फ्रेंडाक आमकां आनी आमी ते दिसा सारके खुशयेन घरा आयिल्ले आनी घरा येवन आमचे ग्रावंड म्हजे घरा लागींच आनी म्हाका सामको रोकडो पावता सो म्हाका नॅक्स दुसरे फावट दुसरे दिसा सुद्दां फायनल मॅच आशिल्ली तेन्ना सुद्दां वचपाक चड वेळ लागूना हांव रोकडो गेल्लो फायनल सुद्दां मॅच आमी जिकले सो तो टोर्नामेंट इतलो बरो जाल्लो आमकां हांव सेमी फायनल फायनल गेलो आनी आमी फायनल सुद्दां जिकले